मूंखे चित्र में ड्रॉइंग में ॾाढो रसि आहे मां अक्सर जेॾीमहिल नवरी वेठी हूंदी आहियां या मुंहिंजो मनु उदास हूंदो आहे या जॾहिं बि मुंहिंजो मनु वधी खुश हूंदो आहे त मूंखे चित्र ई करणु वणंदो आहे मां हमेशह मुंहिंजे सॼे जीवन खां बसि चित्र चित्र चित्र ई लॻंदो आहे अगरि त चित्र न हुजे त मूंखे बसि अधुरो अधुरो सो लॻंदो आहे त मां मुंहिंजे जीवन में चित्रनि सां ई एॾा वर्कशॉप बि अटेंड कंदी आहियां क्लासिस में वेंदी आहियां त मूंखे आहे नी हिकु उणिवीह सौ नवानवे वारो हिकु अनोखो चित्र जो वर्कशॉप यादि अची रहियो आहे जंहिंमें मां भाग वरितो हुओ उन में अचरज कुदरत सांस्कृति ऐं सभ्यता जाम अनोखा चित्र हुआ उन्हनि में मां बि पंहिंजी हिकु सिंधी संस्कृति जो चित्र ॾिनो हुओ जेको माण्हुनि खे ॾाढो वणियो ऐं माण्हू उन्हनि जी ॾाढी तारीफ़ बि कई हुई ऐं माण्हू उहे सभु चित्र वठण लाइ तयार बि हुआ ऐं मूंखे उते वञी ॾाढा चित्र वणिया हुआ उते वञी मां चित्र कीअं सुठा करणु छा करिणोछा न करणो उहो बि सिखियमि त उन खां पोइ उते मां ॾाढा अलॻि अलॻि अदभुत चित्र ॾिसी मूंखे वध में वध चित्र दौड़नि जो मनु थींदो हूंदो आहे अना प्रकृतिक चित्र करण जो बि मनु थींदो जंहिंमा मां घणो कुझु सिखियो हुओ ऐं उहो हिकु वर्कशॉप जेको उणिवीह सौ नवानवे वारो आहे उहो मुंंहिंजो ॾाढो यादगारु ऐं विसराईंदो आहे अहिड़ो आहे ॿिया बि मां इलाही वर्कशॉप ॾिठा आहिनि वई आयमि त उहो उणिवीह सौ नवानवे वारो त अनोखो हुओ ॿिया बि मूंखे इलाही वर्कशॉप चित्रनि जा यादि अची रहिया आहिनि जंहिंमे मां भाग वरितो हुओ उते बि ॾाढा अलॻि अलॻि क्रिएटीविटी वारा सुंदरु सोमियर कुदरत दर्शन थिए अहिड़ा चित्र हुआ ऐं मूं चित्र त अहिड़ा हुआ घणी त अख़ियुनि जे साम्हूं उहा शइ अची रही आहे अहिड़ा चित्र कुदिरत जा नज़ारा हुते ॾिसण में ईंदा हुन जी झलक मिली उहो बि मूंखे यादि थो अचे उन मां चित्र कीअं वधीक सुठो करिणो कीअं उन ई बारीक हिसा करिणो कीअं चित्र इहो पाण खे अहिड़ी रीति करिणो की उहो असल लॻे असल में छा आहे वस्तु जे बि चित्र पाण कयो आहे उहो पंहिंजे साम्हूं ईअं लॻे ऐं कीअं चित्र करणु पाण खे कुझु भूलचुक न थिए उन जो कीअं ध्यानु रखिणो आहे कीअं पाण खे कलर्स यूस करणा आहिनि कीअं रंग कहिड़ी रीत किथे रंग ठहंदो कीअं विझिणो आहे उते बि ॾाढो कुझु मूंखे सिखणु मिलियो त अनुभव मूंखे न यादि अची रहियो जे कर त मां हुते सिखी करे जॾहिं मां वरी कंदी आहियां चित्र त मां उहे सभु ॻाल्हियुनि खे ध्यान में रखी करे कंदी आहियां त मुंहिंजो चित्र बि ॾाढो सुठो थींदो आहे त इहो मूंखे वर्कशॉप में भाग वठण सां इलाही ॾाढो सुठो मिलंदो आहे चित्र जो मौको अने इहो अनुभव बि ॾाढा पोइ कमु ईंदा आहिनि कंहिं जै करे पाण सुठो व्यवस्थित करे सघो ऐं उन वर्कशॉप ऐं क्लासनि में वञी करे अनेक अनेक जानकारियूं मिलंदियूं आहिनि अनेक अनेक पाण बेल चित्रकारियुनि सां बि मिलंदा आहियूं की जेके पाण सलाहु ॾींदा आहियूं पाण उन्हनि खे कुझु चई सघो त हुते पाण खे ॿियनि चित्रकारनि सां बि संभव थींदो आहे त हुते मां इलाही वई वई आहियां त जेको इहो उणिवीह सौ नवानवे वारो हिकु वर्कशॉप उहो ॾाढो अलॻि ज़ोरदारु ऐं यादगारु हुओ